शार्क टँक हो टी व्ही शो आसा हांव अवेर आसा जाणीव आसा म्हाका हेची हांवें दोन तीन एपिसोड्स पयल्यात शार्क टँकाचे शार्क टँक हो एक असो प्लेटफॉर्म आसा जो वेर एन्ट्रप्रुनर्स येतात आपले बिजनस आयडियाज घेवन आनी ते एक फुडें पांच अशे चार पांच जण पॅनल्स आसता तेंकां शार्क अशें म्हणिल्ले जाता

त्या बिजनसांत पर्टिक्युलर सो हो शार्क टँक शो लोकांक खूब इन्फ्लुयन्स करता बिजनस स्टार्ट करपाक कसो म्हटल्यार एक तो क्रिएटीव थिंकींग जे आसता पय तें भायर काडटा लोकांची

सेकेंडली मोटिवेशन दिता कोणाक कोणाक सपोज आयडिया आसा ती आयडिया प्रॅक्टिकली कशी भायर हाडप त्या आयडियाचे बिजनस खरें कशें उबें करप

त्या शो ह्या माध्यमांत्यान माध्यमांतल्यान आमकां अशें कळटा की एक बिजनस स्टाट करपाक जाय स्टार्ट अप करपाक जाय जाल्यार खंयच्यो खंयच्यो रिस्क आसतात खंयच्यो खंयच्यो रिवोर्ड्स आमकां मेळटा ते सगळें आमकां कळटा